तरण त मां बचपन खां ई सिखी वियो हुयुमि तॾहिं बि तरण जे वक़्त मूंखे जाम सारी शयूं जो आनि जाम सां उनखे चुनौतियूं बि चई था सघो उन्हनि जो सामनो करण पसंदि आहे जीअं नॉर्मली ईअं थींदो आहे की अॼु जी तारीख़ में कोई बि माण्हू तरण वेंदो आहे त सभिनि खां पहिरों उहो स्विमिंग पूल वेंदो आहे उतेजो कोच हूंदो आहे स्विमिंग पूल में उहो हुनखे सेखाररींदो आहे पहिरों हथ हलाराइण सेखारींदो आहे वरी पेर हलाराइण सेखारींदो आहे पोइ थोरे पाणीअ में छॾींदो आहे उनखां पोइ वरी थोरो गहरे पाणी में छॾींदो आहे उन्हनि खे त धीरे धीरे माण्हू हुते तरण सिखंदो आहे मां त बचपन खां ई नदीनि में नंदीनि में तरण सिख्यो आहियां त नदी में तरण जो एडवांटेज तव्हां चई सघो हीअ आहे की हुनमें लहरियुनि जो बहावु हूंदो आहे हुनखे बि असां सुठी तरीक़े खां उन्हनि खे उन्हनि खे चुनैतियूं जो सामनो करणो त सिखी वठंदा आहियूं त अगरि कोई माण्हू जो नंदीनि में तरण सिख्यो आहे बचपन खां ई त उहो मुंहिंजे हिसाब सां काथे बि तरी थो सघे हाणे जीअं अगरि काथे कुझु रस्तो वस्तो कुझु पुल वुल ठहे थो उस रस्तो बंदि आहे त उते पाणी जो बहाव जो आहे रुकाव हूंदो आहे उते ठहरियलु पाणी हूंदो आहे त हुते तरण ईअं आसान आ्हे पर जे दिशा में लहरूं ईंदियूं आहिनि उन दिशा जे विपरीत दिशा में तरण काफ़ी मूंखे पसंदि ईंदो आ चुनौतीपूर्ण कम बि आहे के मूंखे काफ़ी पसंदि ईंदो आहे छोकी तरण हिक त बचपन सां ई मुंहिंजी हॉबी रही आहे अगरि ॾिसणु वञू त रेगुलरली मां अधि सां हिकु कलाकु तरण जी प्रैक्टिस कंदो ई आहियां तरंदे तरंदे जो आहे की एतिरो अनुभव चई था सघूं थी वियो आहे की अॼु कोई बि वॾी खां वॾी चुनैती मूंखे चुनौती न लॻंदी आहे कॉलेज जे ॾींहंनि में बि जॾहिं असांजे कॉलेज में मूंखे यादि आहे अॼु बि जॾहिं प्रतियोगिता थींदी हुई तरण जी त उनमें मुंहिंजो पहिरों नंबर ईंदो हुयो जिला स्तर ते बि मां तरी आयो हुहुमि उते मुंहिजो टियों नंबर आयो हुयो त तरण मूंखे जाम पसंदि आहे और ख़ासि कर तरंदे वक़्त जॾहिं चुनौतियूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि त उन्हनि जो सामनो कंदे मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कोशिशि त रहंदी आहे की हमेशह तरंदे वक़्त मां पंहिंजो हंड्रेड पर्सेंट ॾियां हा त लेकीन बाबा अम झूलेलाल जी कृपा आहे की अॼु तईं कुझु बि वॾी समस्या मुंहिंजे साम्हूं न आई आहे जेतिरी बि आयूं बि आहिनि त उन्हनि चुनौतियुनि खे वॾी चुनौतियुनि खे मां नंढो ठाहे छॾियो आहे हीअ सभु मुंहिंजी महिनत जो ई नतीज़ो आहे और मुंहिंजो माउ पीउ जो आशीर्वाद आहे जय झूलेलाल